ना हमनायनि मुवाफोराथ' गोबां गोबां दंलै गोबां दङ बाथा बाथा होयो बिदिनो बाथा होनाय खानस्रि हायलायलायना होयो आरोखि खानस्रि हायबाय होबाय आराम एसे जायगाखौ साफा खालामहैना बुरुलुलायबावगोन खानस्रिजों आराम होनोसै होखांनायनि उनाव थल्थब गावलायलायबावगोन जोङो आरो बिदिनो ना बोननायनि बिदिनो बेरे थेरे नागिरनोसै हाग्रायाव जि बुरबावगोन बेरे बोनसै ओमफ्राय बेरे खावनायाव बुन्थाजों खावलायलायनोसै जोजानोसै एखमब्ला बिदि जायो आरोखि ओमफ्राय जे फासिजाल सानाय फासि सानाय जेरै बेखौबो नों जायगा बोलागोरनांगौ जायो जायगा बोलानानै मोजाङै दसे नों सानांगौ जायो दोन्दो नांसै नाङा बे बिदिनो नांगोन ओमफ्राय नोङो जेरै जे सारग्रा जेनेबा नों बेफोरखौ नोङो आंबो खानो रोङो एसे एसे एसे जेनेबा बांद्राय खानो रोंद्राया आंबो सारनोखौथ' रोङो रोंद्रायि नङा रोङा नङा एखदम जोङो ओरै थाङो जोङो गौरां थाङो नाला थाङो जेरै लख्सा थाङो सारहैयो जोङो लाबोयो बिदिनो ना ना होमब्लाथाय जों बिराद मोजांमोन आरोखि ना लायनायाव आरो नोङो सेन सेनखौ आं हेबनो रोङो आराम जों जायगा बानायदो सारदो आरामनो सेना मोननै मोनथाम दङ ओरै फाहा बै ना हाबग्रा फाहा गुदुंआ बुरजा थायो ओरै मोनथाम ओरै मोननै मोखां थालायलायो आरोखि ना हाबग्राया दाना गोदान जाबाय ओरै मोनसे थाबाय ओइ हाबग्रा मोनसे जानाबो थाबाय आरोखि बिदि थायो आरोखि आरो नोङो ओरै आरो मोनसे दंबावो दैयाव बिदिनो ना नुनानै ओरै जोख्लोबग्रा ओरै फल' बेजोंबो हमो नाया जेरै नोङो बिदिनो ना फिसाफोर गुरनोब्ला जेखाइ खबाय दङ जोंनाव जेखाइ खबायजों गुरो जेखाइजों गुरबाय खबायाव लाबाय आरामनो जान्जियाव खालायलायनानै खबायखौहाय ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो फिसा फिसा खबफोर सारनोबा नोङो बिदिनो जेखाइ खबाय लांबाय बिदिनो बाल्थिंफोर लाबाय गामला लाबाय सारहैबाय ना हमबाय आराम बिदिनो लाबोबाय लाबोलायबाय बिदिनो दैज्लां बोथोराव आरोखि जेनेबा नोङो मेसेंआवथ' नों दै थाखाया जाहैबाय जेनेबा मेसेंफोराव नोङो फुख्रियावनो बिदिनो ओइ मुसारिफोरजों बोबाय जेफोरजोंबो सारबाय बिदि